हेलो जी भैया आपको महेंद्र एजेंसी से बात कर रहे हैं मुझे एक गाड़ी चाहिए थी हम लोगों को क्या है उन्नीस नवंबर को थोड़ा बाहर जाना है उसके लिए रेंट पर गाड़ी चाहिए थी तो क्या व्यवस्था हो सकती है क्या जी जी हाँ उसके लिए आप ड्राइवर आप भेजेंगे या हम को ख़ुद से करना होगा अच्छा तो उस ड्राइवर का चार्ज और टैक्स वग़ैरह का चार्ज उसी की तरफ़ से रहेगा हाँ ठीक है उसके लिए मेरे को चार घंटे के लिए गाड़ी चाहिए थी मैहर के लिए अच्छा आप उन्नीस नवंबर को दिलवा पाएंगे हाँ हाँ ठीक है ठीक है भैया ठीक है थैंक यू